हमराअरके होइ छै जे मने भात दालि चोखो बनैत छै तकर बाद पूरीयो सब्जी बनैत छै दही चूरा देलक पापड़ो भेल ओहिपर दहियो चूरा परि जाइ छै आ मने दालि भात चोखा बनि गेल सब्जियो भात बनि गेल माछो माउस बनि गेल तकरबाद दहियो चूरा देलक तकरबाद मने पूरियो बनैत छै गोटो जकरा जेना भेल पुलावओ बनैलक दाल चोखा दाल अथी बनल मछली बनल दालि बनल चोखा बनल भातो बनि गेल रोटियो बनि गेल जेना जे भए सकयए से बनि सकयए आओर कहबै